नमस्ते दीदी दीदी मुझे है न मैंने फूलो की दुकान पर इस कॉल लगाया आपके पास लगा है न जी मुझे है न चमेली के फूल चाहिए थी दीदी आपके दूकान पर मिल जाएँगे क्या

जी मुझे तो चम जी मुझे चमेली के ही फूल चाहिए आप चमेली के फूल में जैसे बता दो कैसे फ्रेस हैं कि नहीं मुझे मंदिर के लिए चाहिए हमारे मंदिर में उत्सव है तो उसके लिए चाहिए मुझे फूल तो यदि आपके पास ताजा फ्रेस फूल हों तो आप बता दीजिए जी अच्छे बड़े वाले चमेली के फूल चाहिए मुझे तो मिल जाएँगे आपके पास जी आप उनका प्राइज़ भी बता दीजिए एक किलो चमेली के फूल कितने में उनका प्राइज़ है

कैसे नहीं नहीं आप तो ऐसा कीजिए मुझे बड़े वाले चमेली के फूल एक किलो पैक कर दीजिए हाँ उनका रेंज दो सौ रुपए हैं तो आप मैं आपको पेमेंट कर दूँगी

जैसे आपको चाहिए मैं गूगल से भी पे कर मैं कर दूँगी और आपको यदि चाहिए वैसे तो वैसे भी दे सकती हूँ मैं दोनों साइड से जैसे आपकी सुविधा हाँ जी तो आप

जी यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉन्टैक कर देंगे और अभी तो आप एक किलो चमेली के फूल पैक करके रख दीजिए मैं बस घर से निकल ही रही हूँ तो फिर मैं ले आऊँगी जी थैंक यू धन्यवाद